भारत मे उत्तराखण्ड आओर हिमाचल प्रदेश के हील स्टेशन सभ बहुत नीक सभ छै एकर अतिरिक्त दक्षिण भारत के मन्दिर सभ सेहो बड नीक सभ छै भारत मे तमिलनाडु मे एकटा जगह छैक मदुरै मदुरै के मीनाक्षी मन्दिर स्थापत्य कला के एकटा उत्कृष्ट नमूना छै ओहिठाम गेला के उपरान्त आहाँकेॅं लागत कि आह हम हजारो बर्ष पूर्ब के चोल साम्राज्य के जे उत्कृष्ट नमूना यऽ ओकरा अपना आँखि के सामने देखि रहल छी ओकरा अनुभव कऽ रहल छी आ सूक्ष्म कलाकारी सू छोट छोट मूर्ति बिसाल परिसर मन्दिर के मन्त्रोचार पर्यटक के भीड़ बड नीक बाताबरण छै ओहिठाम के आहाँ मतलब खुशी भऽ जायब ओहिठाम केँ स्थिति देख कऽ